खुलुमबाय आंनि मुङा सन्तस नार्जारि ओ आफानि मुङा थेनजिं नार्जारि आरो आइनि मुङा दिपालि नार्जारि जाहा न'खराव साब्रै सासे बिनानव दं आं खामार दैसा मुंनि फिसा गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन लाइजाम सोग्रा नाम्बारा जाहैबाय स्नि दाइन से थाम थाम लाथिख' लाइजाम सोग्रा खामार दैसा जिल्लाया जाहैबाय बाक्सा रायजोआ जाहैबाय आसाम गिबियावनो आं आंनि फरायजेननायखौ गामिनिनो ओ सरखारि गुदि फरायसालि नैजौ द'जिब्रै नं खामारदैसा गुदि फरायसालियाव मुं थिसनदोंमोन बेनि उनाव सिमान्त गेजेर फरायसालि मुंनि गंसे फरायसालियाव थाखो बाखौ मुं थिसनहैजेनो बेनि उनाव थाखो दाइनसिम सिमान्त गेजेर फरायसालियावनो फरायदोंमोन आरो बेनि उनाव थाखो गु आरो जिखौ बेयावनो खामारदैसा होननाय जायगायावनो थानाय गंसे खामारदैसा गोजौ फरायसालि मुंनि गंसे फरायसालियाव मुं थिसनहैजेनदोंमोन बेयावनो थाखो गु आरो थाखो जिखौ फरायदोंमोन थाखो जिखौ फरायखांनायनि उनाव ओ एइच एस एल सि एक्जामखौ बे खामारदैसा गोजौ फरायसालिनिफ्रायनो उथ्रिसार जानो हादोंमोन नैरोजा जिद' मायथाइआव आङो बै खामारदैसा गोजौ फरायसालिनिफ्रायनो एइच एस एल सि आनजादखौ नैथि मासियाव आवगायनो हादोंमोन खामारदैसा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा जोबोर मोजाङैनो बुजायोमोन आरो मोजाङैनो फोरोङोमोन बे एइच एस एल सि उथ्रिखांनायनि उनाव

कक्लाबारि चापागुरि जुनियर कलेज मजुवा होननाय कलेजाव मुंनि कलेजाव आं ओ जिसे क्लासखौ आगान हैजेनो बेनिफ्रायनो बे कलेजनिफ्रायनो एइच एस आनजादखौबो आङो नैथि मासियाव उथ्रिसार जानो हायो बेनि उनाव उथ्रिसार जाखांनायनि उनाव अ कक्लाबारि चापागुरि कलेज हजुवा मुंनि प्राइभेट कलेजाव आं आंनि डिग्रि फरायनायखौ बेयावनो जागायजेनो बेयाव थाम बोसोर नोगोद नाजानायनि गेजेरजों आं गावनि ग्रेजुवेटखौ जानो हायो एबा बि ए पासखौ जानो हायो बेनिफ्राय दजिदाइन जौखोन्दो मोननानै आं उथ्रिसार जानो हायो बेखिनियानोसै गोजोन्थों